ہندوستان میں مختلف ریاستیں ہیں اور ان میں مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ مصالحے وغیرہ ہوتے ہیں میں دہلی میں رہتا ہوں تو یہاں پر جو مشہور و معروف کھانے ہیں ان میں جیسے قورمہ بریانی ہے قورمہ ہے مٹن قورمہ ہے چکن قورمہ ہے اسٹو وغیرہ ہے چنگیزی وغیرہ ہے یہ سب بہت مصالحے والے ہوتے ہیں ان میں مصالحے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور بھی مختلف ریاستوں کے مختلف کھانے ہیں اپنے اپنے ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق ان کے کھانے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے مصالحہ جات ہوتے ہیں جیسے حیدرآباد کی مشہور و معروف بریانی ہے وہ اس میں بہت زیادہ مرچ مصالحے ہوتے ہیں